नहीं मेरा कोई भी लेखक सलाहकार या रोल मॉडल नहीं है लिखना मेरा एक वैकल्पिक चुनाव है इसलिए इसमें जो भी कुछ सही या गलत लगता है उन सभी चीज़ों के बारे में मैं स्वयं विचार करती हूँ और स्वयं ही सुधार करती हूँ जब मैं इसे किसी को सुनाती हूँ उसके बाद यदि मुझे किसी और के अनुसार पता चलता है कि मेरे लेखन में कोई कमी रह गई है तब जाकर मैं उसे फ़िर से सुधार करने का प्रयत्न करती हूँ और मैं अपना लेखन सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही सुनाती हूँ और बाद में उसके बाद ही मैं किसी और को सुनाती हूँ जैसे की मेरे आस पास पड़ोसी या मेरे मित्र